اتر پردیش کے ایسا طلبہ ایسے طلبہ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں بیرون ملک میں ان کے لیے آپشنز کئی سارے ہیں ان میں سے ایک اگر انسان اپنی حیثیت رکھتا ہے پڑھنے کی دیش میں تو وہ جو ہے اپنے خرچے پر بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے لیکن اگر وہ خرچہ نہیں اٹھا سکتا ہے لیکن پڑھانا انٹیلیجینٹ ہے اور پڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے بیرون ملک میں تو اس کے لیے اسکالرشپ کا پروگرام ہوتا ہے جو وہاں کی یونیورسٹیاں وہاں بھی گورنمنٹ بیرون ملکوں کی قابل سینٹویڈنس کو دیتی ہے تو آپ اس اسکالرشپ سے پورا جو ہے پڑھائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک ڈیپارٹمنٹ اور اگر امیگریشن پروگرام بھی ہے جیسے آپ باہر بیرون ملک کو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو امیگرینش کی جو پوری کاروائی ہوتی ہے وہ سب کروانی ہوتی ہے دلی میں اس کے لیے آپ کو کچھ دن کا وقت دینا پڑتا ہے وہاں پر سارے دلی میں سب ہوتا ہے دلی دیش کی راجدھانی ہے تو وہاں پر یہ سب جو فارمیلٹیز ہیں کاغذی کاروان کاغذی کاروائیاں جو ہوتی ہیں وہ سب پوری کرنی پڑتی ہیں تو یہ سب ضروری ہے کیونکہ آپ بیرون ملک جا رہے ہیں دیش میں تعلیم حاصل کرنے تو یہ سب تو ہو تو